जि'यां कि तुस जानदे ओ कि डांस पैह्ले जमानै दे जेह्के डांस होंदे जेह्के हून दे डांस च उं'दे च बड़ा फर्क आई गेदा पैह्ले जमाने च लोक डांस करदे हे जि'यां ब्याहें कारजै होंदे हे ते ढोलै पर डांस करू दे हे जादै जां ओह् कौड्डियां गांदे हे घोड़ियां गांदे हे ओह् जेह्के होंदे सुहाग बगैरा ओह् गाने ते उं'दे पर डांस करना जनानियें बगैरा जां ब्याहें कारजें च जागरना बगैरा होंदा हा ते डांस करी ना ते ओह् अपने गीत गाने ढोलकनी उप्पर ते ओह्दे पर डांस करदे हे ते हून डांस ते बड़ा चेंज आई गेदा पैह्लें पैह्ले जादैतर होंदे हे भांगड़े पांदे हे लोक ते ढोल बजाने ते भांगड़ा पाना ते जां भारतनाट्यम करदे हे जां कथक करदे हे एह् साढ़े पैह्लें दे डांस थे जि'यां ना गुजरात बिच गरबा करदे हे जा नवरात्रें च डांडिया होई गेआ हा एह् करदे हे साढ़ा कशमीरी इक्क डांस ऐ जेह्का ऐ रऊफ डांस साढ़े जम्मू दे कुड्ड नचदे हे पैह्लें पैह्लें सारें जनें किट्ठे होना प्ही उ'नें कुड्ड नच्चना रातीं बेल्लै जां दिनें बेल्लै जेल्लै बी होंदा हा टैम ओह् कुड्ड नचदे हे अजकल जेह्ड़े डांस आई गेदे ओह् बड़े जादै चेंज ते हून मेक्सीमम अगर कोई बच्चें गी पुच्छे ते ओह् केह्ड़ा डांस करदे हिप हॉप डांस करना म्हाराज केह्ड़ा करना हिप हॉप करना कन्नै कंटैपरी करना रोबेटिक करना ब्रेक डांस करना सालसा होई गेआ फ्री स्टाइल होई गेआ अज्जकल बस इयै डांस होइये ते पैह्ले जमानै होंदा ओह् जित्थें

जनानियें बेहियै ओह्दे पर डांस होंदा हा ओह् डांस करना सारें जनें बेहियै नच्चना ढोलकियें पर कदें सुहाग गाने गीत गाने डोगरी गीत गांदे हे ते ओह्दे पर डांस करदे हे अज्जकल ते जेह्के गीत न ओह्बी हिंदी च होई दे ते बाकी ओह्बी अज्जकल बच्चें गी औंदे निं डोगरी गीत ते में ते सगुआं बड़ी खुश आं इस चीज़ उप्पर कि साढ़ी डोगरी प्रमोट होना चाहिदी डोगरी जेह्के गीत न ओह् बच्चें गी औने चाहिदे ते बच्चें डोगरी डांस सिक्खना चाहिदा कुड्ड ते स्कूलें बी सिक्खाना चाहिदा अपना जेह्का इक्क जम्मू दी रीत ऐ रवाज़ ऐ डोगरी डांस करना ओह् मतलब बच्चें गी सिखाना चाहिदा ते हून दे जेह्ड़े बच्चे उ'नेंगी केह्ड़े डांस औंदे बस हिप हॉप कंटैम्परी करना ओह् जेह्ड़े उ'नें टीवी पर दिक्खी ओड़े ते दिक्खी ओड़े उ'ऐ उ'नें करने ते बस उ'ऐ रोबोट आंह्गर डांस करना ते रोबोट आंह्गर खाना खाना सारा किश उं'दा रोबोट आंह्गर गै होंदा ते जेह्के पैह्ले दे हे ओह् बड़ा अच्छे डांस होंदे हे कथक होंदा हा ते ओह् सखांदे हे ते ओह्दे बाद भरतनाट्यम करदे हे ते गरबा होई गेआ डांडिया होई गेआ ते एह् मतलब सारा किश सखाना चाहिदा बच्चें गी स्कूलें बिच बी हून ते बड़े सारे स्कूल बी आइये जित्थै कि हून डांस करने आह्ले ते सखाने आह्ले स्टार्ट करी ओड़दा पर मेरे में चाह्न्नीं कि हून स्कूलें बिच डोगरी डांस बी सखाना चाहिदा इ'नें डोगरी बिच ओह् सूट पाना ते ओह् झाल्लर पानी ते प्ही ओह् डांस करना सूट पाइयै रीत ऐ ओह् ओह् बड़ा स्हेई टैम हा पैह्लें पैह्लें ओह् होंदा हा हून ते बड़े चेंज होई गेदे हून जादैतर डिफरेंस इ'यै आई गेदा की जेह्के पैह्लें दे ते हून दे हून दे बच्चें गी छड़ा उऐ आंदा इंगलिश डांस ई करना ते डोगरी औंदे निं हैन पर

अजकल म्हाराज दिक्खो हून केह् होई दा हून डीजे लाने डीजे पर ओह् इंगलिश गाने चलदे हिंदी गाने चलदे ते ओह् उंदे पर डांस करदे पैह्ले पैह्ले घर होंदा हा ढोलकनी बजानी दस्स दस्स दिन ढोलकनियां बजानियां सुहाग गाने डोगरी बिच सारे मते जनानियां किट्ठियां होंदियां हियां म्हल्ले दियां भी उ'नें शैल बौह्ना डांस करना इक्क दूए कन्नै मज़ाक करना मस्ती करनी जिस दिन ब्याह् होंदा हा बराती जंदे हे बराती दा ओह् मतलब मुड़ा उत्थै रौहंदा हा ब्याह् आह्ले घर ते बाकी आह्नियै घर आहनियै जागरना नच्चदियां हियां रातीं चार पंज बजे तक्क उ'नें जागरना नच्चना आं ते ढोलकनी बजानी ते डांस करना ते मजाक बनाना कुड्ड नच्चना बाहर मुड़ें बाकी पीऐ औंदे हे जेह्कियां जनानियां बगैरा औंदियां हियां ओह् अंदर बेहियै नच्चदियां हियां जागरना ओह् साढ़े इक्क रवाज हे उ'नें गी आखदे हे की ओह् डांस करना भाई जेल्लै मुड़ा कुड़ी घर ब्याहियै निं औग पजेकी घर निं औग ते ओह् नच्चदियां रौहंदियां हियां पर ओह् हून चीज़ रेही दी निं ऐ साढ़े इत्थै हून मेक्सीमम लोकें गी केह् होई दा कि इ'यै हून ते घर औना ते डांस कुत्थै करना हून ते छड़ा उ'ऐ होंदा लाया डैक ते लाया डीजे ते बस ते उ'ऐ गाने पर डांस करना जां पाना भांगड़ा पैह्लें पैह्लें पंजाबी भांगड़ा हा फेमस इत्थै डोगरें बिच के ब्याह् कारज़ें च ढोल बज्जने ते धमाके होने शैल बराती दौं दौं त्रैऽ त्रैऽ घैंटे तोड़ी नच्चदे रौंहदे हे चार चार घैंटे नच्चदे रौह्ना लोकें ते फिर हून ओह् चीज़ रेही दी निं ऐ पर हून जेह्का डिफरेंस आई दा में चाह्न्नी आं कि साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी कल्चर ऐ प्रमोट कीता जा ते अग्गें जेह्ड़ा डोगरी ऐ होर बधाया जा इसी कुड्ड डांस सखाया जा डोगरी डांस सखाया जा जां कुड़ियें गी बी सिक्खना चाहिदा एह्दे च इक्क क्लॉस होनी चाहिदी की डोगरी पढ़ाई जा होर सखाई जा असें अपने डोगरी कल्चर गी अग्गै लेना ऐ ते होर डोगरी जेह्ड़ा अच्छे तरीकै कन्नै प्रमोट करना ऐ